जोधपुर में माच्छे पार्क है किला है और वहाँ वहाँ जाने के लिए हमारा टिकिट भी लेना पड़ता है और इत्यादि के स्थल भी बहुत है और घूमते घूमने फिरने जाते हैं और जोधपुर की स्थापना करा राजपूत राव जोधा बहोत मंडोर से हटा कर नई राजधानी यहाँ बसाई गई थी नई राजधानी सुरक्षित रखने के लिए चित्त्या टुक पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया गया वहाँ आज भी जोधपुर के किले किले के नाम से प्रसिद्ध हैं हम सब जोधपुर वासी वहाँ घूमने जाते स्थल में घूमने जाते हैं और किले में भी माता का दर्शन एवं मंदिर मंदिर में भी जाते हैं और पब्लिक पार्क है चित्र पाली से वहाँ घूमने के लिए हम जाते रहते हैं और शहर की वहाँ लुभावनी जगह है बच्चे और सब घूमने के लिए जाते हैं हम